ہیلو کیا آپ حمزہ علیشان سے بول رہے ہیں میں رفیق بات کر رہا ہوں میں نے حال ہی میں آپ کی دکان پر کال کے ذریعہ آڈر دیا تھا لیکن میں اسے منسوخ کرنا چاہوں گا میں نے تین پلیٹ پلاؤ ایک پلیٹ بریانی دو پلیٹ چانپ دو پلیٹ بھونا ٹکا اور بارہ روٹیوں کا آڈر دیا تھا جی میں نے اسے آج صبح کو ہی آڈر دیا تھا میں ضروری کام سے ہنگامی طور پر شہر کے باہر جا چکا ہوں اس وجہ سے آڈر کو منسوخ کرنا پڑ رہا ہے جی شکریہ آپ اس آڈر کو منسوخ کر دیں میں جلد ہی دوبارہ آڈر دوں گا جی شکریہ